नमस्ते हाँ हमको सब लड़की की शादी पड़ी है उससे हमको सब फर्नीचर और अलमारी गोदरेज कूलर सब लेना है सोफा बेड सब लेना है हमको टेबल वगैरह तो आप हमको दे सकते हैं हमको बजट में दो लाख में लेना है और वो लड़की की शादी आप जानते ही हैं लेकिन सब सामान चाहिए ओ भी सागवन की लकड़ी के चाहिए बढ़ियां सामान हो पहले बेड चाहिए टेबल चाहिए सोफा चाहिए गोदरेज चाहिए अलमारी चाहिए बड़े बक्सा चाहिए कुर्सी और चाहिए तो हमको मेरा मतलब कि दो लाख आपको देंगे ओ हिसाब से हमको लगाइए और हमको सामान अच्छा चाहिए बढ़ियां चाहिए आम के का आम की लकड़ी का पीढ़ा भी चाहिए बैठने के लिए दूल्हा दुल्हन को हाँ ओ शुभ होना चाहिए मतलब बढ़ियां रहे देखने में और आम के हो आपका दुकान कहाँ है सर ऑनलाइन करेंगे हम आपको अपने सामान का पैसा दे देंगे आप हमको ऑनलाइन सामान भेजिए और उसका थोड़ा सा फोटो खींचकर हमको पहले भेज दीजिए नहीं आप भिजवाएंगे आपका प्रोमिट इसी में रहेगा हम अलग से नहीं देंगे हमको फोटो खींच के भेज दीजिए उन्हें देखकर आपको हम बता देंगे कि हमको कौन सा कलर चहिए अच्छा है ठीक है जो भी फोटो मिलेगा हम सब आपको उस फोटो पर फोन करके बता देंगे

ठीक है जैसे आप कहेंगे वैसे हम दे देंगे लेकिन समान ओरिजनल होना चाहिए